जीअं त असांजे भात भारत देश में घणेई म मंदर आहिनि घणेई आश्रम आहिनि धर्मशालाऊं आहिनि केतिरा ही माण्हू ॿाहिरां हर शहर मां ईंदा रहंदा आहिनि हर साल छ महीने में मुंहिंजा भॻवानु जा दर्शन करणु ईंदा आहिनि ऐं पंहिंजे मन जी इच्छाऊं पूरी करे वेंदा आहिनि ऐं ॾाढो ख़ुशि थी वेंदा आहिनि ऐं सभिनी खे इहे मंदिर में दर्शन करणु ॾाढो वणंदो आहे जीअं त वैष्णो देवी माता जो मंदर आहे भले ॾाढो परे आहे पर माण्हुनि खे एॾी श्रद्धा थींदी आहे की असां भाई वञी दर्शन करे अचूं मन जी मुरादियूं पाए वेंदा आहिनि हरिद्वार आहे हरिद्वार में वञी करे सनानु कंदा आहिनि तिरुपतीबालाजी मंदर आहे हुते वेंदा आहिनि भले उहो ॾाढो परे आहे तॾहिं बि माण्हू श्रदा खणी करे हर सालु वेंदा रहंदा आहिनि सिद्धीविनायक मंदर आहे हुते वेंदा रहंदा आहिनि महालक्ष्मी मंदर आहे हुते वेंदा रहंदा आहिनि ऐं ॿारहं ज्योतीनि जा लिङनि जा मंदर आहिनि हुते पंहिंजी श्रद्धा सां रहंदा आहिनि ऐं हर पंहिंजी मनोकामना पूरी करे ईंदा आहिनि ऐं ॾाढो सभिनी खे सुठो लॻंदो आहे दर्शन करे मन ख़ुशि थी वेंदो आहे